जिबनाव सोलोंथाइ लानाया गाहाम आरो जाय मानसिफोरा उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै मोजां गियान आखल आखु सोलोङो बेबायदि मानसियासो जिबनाव दावगानो हायो आरो बिनि मोजां थांखिफोर साननायफोरा जाफुङो जेब्ला सासे सुबुङा मोजांखौ सोलोङो बियो मोजांखौ सानो आरो मावो आरो गुबुननि थाखायबो मोजां मावो आरो सानो समाजनि मोजां नेमखान्थिखौ लाननै बे सुबुङा सोलियो आरो गाज्रि नेमखान्थि सोलिनाय दङब्ला बेबायदि सुबुङा सोलायनो हास्थायो आरो फोसाबनो नाजायो